جناب اسلام علیکم ارے بھائی آپ کیا جی الحمد للہ آپ کیا ہوٹل کے ریسپیشن سے بات کر رہے ہیں سر میں نے میں کمرہ نمبر بارہ سے بول رہا ہوں سر یہاں جو فیسیلٹی آپ نے بتائی تھی وہ تو ہمیں کچھ بھی مہیا نہیں کی گئیں اے سی پرابلم صاف نہیں اور اسی طرح واش روم صاف نہیں ہے پانی کی بھی تھوڑی تھوڑا پانی جو ہے گڑبڑ آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ پانی کی جو ٹنکی ہے وہ گندی بہت زیادہ دنوں سے صاف نہیں ہوئی ہے تو اے سی میں بھی پرابلم ہے کٹ ہوا جا رہا ہے کولنگ نہیں کر رہا ہے تو سر بتانا چاہیے تھا نا آپ کو پہلے ہم نے تو اسی لیے روم لیا تھا جی تو پھر آپ کسٹمر جو آپ کے ہوٹل پہ آتے ہیں تو ان کو اسی طرح بتا دیتے ہیں کہ اے سی چل رہی ہے اگر یہ سب تھوڑا پہلے ہی آپ مینجمنٹ کا سدھاریے انتظام آپ کا مینجمنٹ ہوٹل کا صحیح نہیں ہے اور کمرے کی صفائی وفائی بھی نہیں ہے تو سر ہر چیز آپ کے یہاں ڈھیلی ہی ہے کیا یہ بتائیے آپ ہمیں آپ کس طرح اپنے جو روم ہیں آپ کے ہوٹل میں روم لیتے ہیں کس طرح آپ کو اسی طرح میری طرح آپ سب کو اسی طرح بتا دیتے ہیں اسکیم سر آپ اپنی نظر رکھا کریے ہر چیز پہ کہ ہوٹل کے جو روم ہیں وہ صفائی کیسی ہے اسی طرح پانی ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں اسی طرح واش روم اور اس میں بھی گندگی ٹھیک ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ آپ تھوڑا اس پہ نگرانی رکھا کریے فی الحال تو آپ موجود نہیں ہیں وہ ہم وہ ہم مان رہے ہیں لیکن آپ تھوڑا اس کو نظر میں رکھیے کہ میرے ہوٹل میں کیا پرابلم ہے اے سی صحیح ہے کہ نہیں ہے کام کر رہا ہے کہ نہیں اے سی چل رہا ہے لیکن کولنگ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے سر ٹھیک ہے سر جی جی کوئی بات نہیں